हमर सभकेँ इलाकामे मुख्य व्यवसाय खेती अछि जेनाकि चावल गेहूॅं दालि साग फुल सभक खेती होइया आओर बहुत तरहक समान सभ चीज सभक खेती होइया चुँकि आब लोकसभ बाहर चलि गेलथि एहि वजहसँ मजदूरक कमी भऽ गेल अछि आब सभटा काज भऽ जाइया जेना ट्रेक्टर सँ खेतकेँ काम भऽ जाइया और बोरिंग सभसँ पानि पटा जाइया तऽ एहि सब सॅं सब काज जल्दी भऽ जाइया एहि लेल धान कटायकेँ लेल रोपणकेँ लेल मशीन सँ होइया आओर अहिसँ कतेक नीको भेल आओर कतेक खराबो भेल नीक ई भेल जे काम सभ जल्दी भऽ जाइया आओर खराब ई भेल जे लोक सभक काम आब नहि भेटैया मजदूर सभ जेहो छथि कनि मनि काम नहि भेटै छनि

इएह सभ